आं दाखालि मोनसे मबाइल बायदोंमोन दामा बुरजामोन खिनथु मबाइलनि कुवालिटिफोरा बांद्राय मोजां मोनाखै आं केमेराया मोजाङानो होनदोंमोन ओमफ्राय मा केमेराया खेबबा ब्लारसो नुयो गुफुर मानसिफोरखौबो गोसोमसो नुयो गोजानिखौबो बांद्राय मोजाङै सिनाया कुवालिटियानो माने गाज्रिथार आरो ओमफ्राय बेटारियाबो थांनोनो नागिरा दसे नायबानो आधासो जामनो नागिरखायो सानसेयावनो खनथाम खनब्रैसो होनांगौ आरो गेम गेलेबाथ' लाजाखाया खनसे गेलेनायावनो जोब जोबो मबाइलालाय मबाइसनि कुवालिटिजों दामजों मिलायासै लस जाबाय